आमच्या गोंयान जे ट्रेडिशनल कास्ट आसात ते हे पोरी कोली सारस्वत ब्रामीण गोद सरस्वत्रामी ब्रामीण क्रिस्तांव नुस्तेकार धनगर वेळीप आनी माल आमी सगळे एक एकठांय रावन नुस्त्याचो धंदो करतात आमच्या कमिटीन एकामेका कडेन लग्न जातात आमची फेस्तां आमी बारपून शंबरुमता एकामेकाच्या आदाराक आमी पावता जेन्ना कसलीच गरज दुसऱ्याक पडटा तेन्ना ताका आमी आदाराक पावता फेस्तां आमी समरुमता भोंवदेराचे फेस्त फेस्त गणेश चतुर्थी नवरात्री दिवाळी कोली फेस्त सरस्वत ब्राम्मीण फेस्त आनी आवर लेडी ऑफ आसाम शेन हे फेस्त आमी समोरुंकता आनी तशेंच आमचे मदें नुस्तेकाराचो दीस हो आमी नोव्हेंबराचे इकीस तारखेर सुमोर उमता तशेंच सी फूड फेस्टीवल हें आमी संबरमता